आमच्या ह्या सुंदरश्या वाठारांत वेगवेगळे धर्मांचे लोक आसात पूण मुखेलपणान हांगा आमकां हिंदू समाजाचे लोक जे आसा ते रावतना आमकां मेळटात ह्या क्षेत्रांत जो समुदाय आसा तो समुदाय म्हळ्यार ब्राम्हण खारवी धंगर आनी खूब कमी प्रमाणांत आमकां हांगा कुणबी समुदाय जो आसा तो दिश्टी पडटा तेच बरोबर हांगा आदिवासी समाजूय रावता पूण तांचो तांची संख्या जी आसा ती खूब कमी आसा पूण मुखेलपणान हांगा जो धर्म आसा तो म्हणल्यार हिन्दू धर्म ते मानतना दिश्टी पडटात